अ ट्रैवल दे बारे च सोचेआ जाए सफर इक जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह् इक बड़ा सुहाना होर बड़ा अच्छा होंदा ऐ मिगी सफर करना बड़ा अच्छा लगदा ऐ जि'यां कि अ अ प्हाडे़ें लाकें च जाना होऐ उद्धर दी हरियाली उद्धर दा वातावरण इ'न्ना प्यारा होंदा ऐ कि मन निं करदा कि उद्धरो आने दा इक मन करदा कि उ'त्थें उ'त्थें गै रौह्चे इस बार जि'यां हून ठंडां च छुट्टियां पेइयां न बैठे बैठे दे इ'यां गै सोची लैआ कि कुदै घूमने ई चलने आं इ'यां अस चली गे मनाली आह्ली साइड फिरी आए न उद्धर बर्फ पेदी ही बर्फ च इ'न्ना जादा मजा कीता ऐ इ'न्ना अच्छा लग्गेआ उद्धर बर्फ च बर्फ कन्नै खेढे बी दिक्खेआ उद्धर हर तरफ इ'यां कि सफेद चादर जान पेदी लग्गा दी ही उद्धर जेइये अस प्हाडे़े बिच जाइये अस मैगी दा इंजॉय बी करी लैआ मैगी बी खाद्धी होर अस उद्धर खेढां बी खेढी लेइयां बर्फ बी दिक्खी लेई होर जेह्ड़ा सफर दा जेह्ड़ा हा ओह्दा बी मजा लैता ऐ सफर बिच जेह्ड़ा जेह्ड़ा रस्ते बिच जो जो सानूं लब्भेआ ऐ जेह्ड़ा जेह्ड़ा सानूं किश दिक्खने गी लब्भेआ ऐ ओह् दिक्खेआ असें म्हांचल आह्ली साइड गेदे हे म्हांचल जेह्ड़ा ऐ इक उसी देवभूमि बी बोलेआ जंदा ऐ ते उद्धर असें बडे़ अच्छे बडे़ सुंदर सुंदर जेह्डे़ मंदर न इ'न्ने ओह् बी दिक्खे मंदरें बिच भगवान दे दर्शन बी करी आए कन्नै असें सफर दा बी मजा लेई लैआ सफर बिच सानूं एड्डे एड्डे उच्चे उच्चे प्हाड़ प्हाडे़ें उप्पर जेह्ड़े बूह्टे चिनार दे चीड़ दे जो बी ऐहे ओह्दे मजा लैआ ऐ उ'त्थें ठंड बिच ठंड बी बड़ी ही ठंड दा बी मजा लैआ रस्ते बिच कुदै अग्ग जलाइये बी सेकी अग्ग दा बी मजा लेई लैआ अग्ग कन्नै कन्नै चाह् दा बी मजा लेई लैआ ते कन्नै ओह्दे बिच बर्फ दा बी काफी जादा मजा लैआ ऐ होर उद्धर जेइये दिक्खना होऐ ते उद्धर साफ सफाई बी बड़ी ही होर मजा बी बड़ा लैआ खाने पीने दा बी मजा लैआ उद्धर रैह्ने दा बी होटल जेह्डे़ हे उद्धर उद्धर होटल बी बहोत अच्छे हे होटलें दा बी मजा इंजॉयमेंट बड़ा कीता ऐ होर सफर जेह्ड़ा हा ओह् बड़ा जादा अच्छा रेहा ऐ सफर बिच अ कोई प्रॉब्लम निं सानूं आई कोई तकलीफ निं होई कोई कुछ निं होया जो जो सानूं ओह् दिक्खना हा ओह् असें दिक्खेआ ऐ सफर बिच अस ज्वाला माता बी गे हे होर उद्धर ज्वाला माता दे दर्शन बी कीते हे उद्धर दी जेह्ड़ी पावन जेह्ड़ी जोत जगदी ऐ ओह्दे बी दर्शन करी आये हे बड़ा जादा आनंद आंदा ऐ सफर बिच सफर करना इक मेरा ते बड़ा मन पसंद एह् रैहंदा ऐ हाॅबी रैहंदी ऐ कि में ट्रैवलिंग करांऽ ट्रैवलिंग च बड़ा जादा मजा आंदा ऐ होर उद्धर दा जेह्ड़ा स्हेई उं'दा कल्चर जेह्ड़ा हा उद्धर दे म्हांचल दा फेमस जेह्ड़ी डिश होंदी ऐ जेह्ड़ा खाना होंदा ऐ ओह् होंदी ऐ सिड्डू जेह्ड़ी ऐ सिड्डू बड़ा टेस्ट होंदा ऐ जि'यां अस मोमोस बगैरा खन्ने होने इ'यां अस सिड्डू खाई सकने आं पर ओह् घ्योऽ कन्नै दिंदे न ते अस घ्योऽ निं खंदे आं अस चटनी कन्नै खन्ने लाइये खन्ने बड़ा मजा आंदा ऐ होर सफर च हर इक ई करना चाहिदा हर इक ई पसंद आंदा ऐ केईं केईं लोक सफर करना पसंद निं करदे सिरदर्द होंदी एह् सब कुछ होंदा पर मिगी सफर करना बड़ा जादा अच्छा लगदा ऐ उद्धर जेइये बर्फ दिक्खी बरफ कि'यां पौंदी ऐ कि'यां पौंदे दिक्खी होर बड़ा जादा इंजॉयमेंट जेह्ड़ा हा असां कीता ऐ होर उद्धर इक चर्च बी ऐ ही चर्च बिच बी गे अस चर्च बी दिक्खी फर्स्ट टाइम चर्च च गे आं होर बड़ा जादा जेह्ड़ा हा असां मजा लैता ऐ इस सफर दा सफर साढा हा जेह्ड़ा छे दिन दा हा छे दिन कि'यां निकलियै सानूं कोई पता निं चलेआ इ'न्ना मजा कीता इ'न्ना जादा अच्छा लग्गा ऐ ना सबैह्रे सबैह्रे निट्ठा निकली जाना होटल चा घूमने गी होर बड़ा मजा आंदा हा सफर करने दा सफर बिच वाटरफॉल बी दिक्खे दे असां ठंडे बिच पानी आखदे जमी जंदा बर्फ बनी जंदी असें ओह् बी दिक्खी लैआ प्हाडे़ं बिचा कि'यां डिग्गदा ऐ होर बी बड़ा मजा लैआ ऐ ते में चाहन्नी आं कि सारे गै सफर करन सारे मजा लैन सारे आनंद लैन इसदा हून ते जेह्डे़ चीड़ जेह्डे़ बूह्टे बाह्टे होंदे सारे पत्तर पुतर झड़ी गेदे हे पर ताह्मीं बड़ा मजा आंदा ऐ ते दिक्खना चाहिदा ऐ